बार्देश जिल्यांतलीं कांय फामाद स्थळ चि चिन्नां व वा इतिहासीक थळां खंयचीं म्हणत जाल्यार खुबशीं आसा बोडगेश्वराचे देवूळ आसा धारगळे शांतादुर्गेंचें देवूळ आसा गणपतीचें देवूळ आसा मागीर अं हाचीं वेळ घालोवपाक जी सैमीक खाशेलेपण आशिल्लीं म्हणटा अशीं पोंर्बुफेची झर आसा मागीर सिकेरीचो बीच आसा थंय सिकेरी फोर्टूय आसा खोर्जुंवेचो फोर्ट आसा अशीं खूबशीं थळां आसात जंय बार्देश जिल्ल्यांनी जी फामाद आसा आनी जंय लोक वताय बी आनी तांकां फुकट प्रवेश आसा थंय आनी बऱ्या रितीन वेळ घालोवपाकूय मेळटा अशीं खूबशीं थळां आमकां दिश्टीं पडटात मागीर ती सगळ्यां गजालीं खातीर उक्ती आसात कांय आनी अश्या जाग्याचेर वचचे पयली लोकांक प्रवेश मेळपाची गरज आसा म्हणून विचारश्यात जाल्यार ना ती उक्तीं आसता चडशीं आनी प्रवेश मेळपाची गरज अशीं नासतात थंय वचूंक मेळटात फक्त तें देवूळ बी बंद बी आसलें जाल्यार मागीर भितर सरपाक मेळचेना पूण हरशीं तुमकां जाय जाल्यार थंय वचूंक मेळटा